अपना इयै में सनाया की रसोई च किश बी सफाई रक्खनै आस्तै असेंगी सफाई करनी चाहिदी कॉक्रोच बगैरा यह वो एह् निं ऐ की दूरा सफाई करनी सफाई इस स्हाबै दी करनी चाहिदी की किश बी चीज अंदर निं आवै ते कॉक्रोच ऐसियां बमारियां बनांदे की जिस कन्नै एह् जेह्का साढ़ा शरीर ऐ ते खराब होई जंदा ते ऐसा खराब होई जंदा की अस कदें ठीक निं होई सकदे ते इक अंग्रेजी च आक्खदे फूड प्वाइजनिंग फूड प्वाइजनिंग होई जंदी असेंगी फूड प्वाइजनिंग कन्नै केह् होंदा की साढ़ा अंदरा सिस्टम जेह्क इन्ना अंदरा सिस्टम ओह् सारा खराब होई जंदा अस दोबारै ढंगा खाई निं सकदे ते कॉक्रोच कशा दूर रौह्ने आस्तै उऐ लक्ष्मणरेखा लाई ओड़नी अपने घरै दे अंदरें पिच्छें बाह्र ते उसदे बाद सफाई रक्खनी पानी रक्खना बाथरूम साफ रक्खना रसोई साफ रक्खनी रसोई ते बाथरूम जेह्कियां असें बी साफ रक्खदियां रसोऽ च अस खंदे जिस कन्नै साढ़ा अंदर साफ होंदा ते बाथरूम अस अपनी साफ सफाई रक्खदे बाह्रा ते इत्थें अगर गंद रौह्ग ते अस इत्थें रेही निं सकदे कोई बी नॉर्मल जेह्का बंदा उस्सी साफ रौह्ने आस्तै एह् चीज़ां साफ लोड़दियां पैह्लें गै इनेंगी साफ रक्खने आस्तै ते एह् चीजां साफ रक्खना पौंदियां ते इनें कीड़े कशा दूर रौह्ना पौंदा ते इंदे कशा दूर रौह्ने आस्तै साफ सफाई रक्खना पौंदी आपूं गै सफाई रक्खगे ते अस बी साफ रौह्ने ते तां गै साढ़ा शरीर तंदरुस्त रौह्ना आं ते अग्गें जेह्का साढ़े घरै औग नेईं भई इंदे घर सफाई ऐ ते तां गै सफाई रक्खने आस्तै अगर एह् ओह् उंदे शा छुटकारा पैने आस्तै जे किश होऐ ओह् करदे रौह्ना अच्छा एसिड सुट्टना नालियें ते किश ना किश करदे रौह्ना